हेलो एमेजोन मां तांजे एप तां लेपटॉप ख़रीद करण लाइ टोकरी में विधो आहे मूंखे हिकु प्रोमो कोड मिलियो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा की उनसां गॾु लेपटॉप जी क़ीमत केतिरी थींदी